जित्थै तक मेरा तजरबा ऐ तां में थुआढ़े कन्नै गल्ल करां साढ़ै उधमपुर बिच्च जम्मू कश्मीर जि'ला उधमपुर बिच्च ऐसे कोई इवेन्ट होंदे ते नि हैन लेकिन शुरू शुरू च केह् होंदा के साढ़ै इ'यां होंदी ऐ इक बक्करी ते इक मुर्गी ते मुर्गा उं'दी ओह् इक ई गोड़ बिच्च रक्खे होंदे ते उंदी आपस बिच्च बड़ी सारी लड़ाई जेह्ड़ी होंदी ते ओह् जेहड़ा पैह्लें पैह्लें होंदा हा जेहड़ा अज्ज दा टैम दिक्खचै तां एह् कदें बी नि होंदा ऐ